आथिङानो बेराफारसे थाबायनो हाया आंना औ जान्जिनिफ्रायनो थाबायनोनो हाया हा थुन्थि बैसोया बेसे जाखो बे मालायबा बारसिगोन खोमा आंबो मिथि रोंलाय लाङा

गोलैयाखै जेबो दुखु मोनाखै बोरै आथिं मिजौखांखो ओमफ्राय होइ गोबावसै बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबायानो दां ओमफ्राय खम जालाय बारा जालाय जायो आरो

हमनाया बिदिनो बिदिनोसै आरो झारुवानिबो फुनला बायदोंमोन आं लोंला बायदोंमोन आं जाया

माजों थांनो माजों थांनो

बे दै गुदुंजों

बबेहाय हैनांगौ रिपर्टखौलाय ओमफ्राय बे मुलिखौ माजों मोनगोन फैसानो गरसेबो फैसायानो गैयाबा आं बायनो बोरै हागोन ओं दे बिदि मोजाङैनो मोजां मोजां मुलिफोरखौ बासिनानै हरदो सिनायनानै